मां तव्हां खे बुक्स जो ऑर्डर ॾिनो हुयो जेके मूंखे अॼु ताईं बराबर न मिलिया आहिनि इन करे मां तव्हां खे हिक रिक्वेस्ट थो कयां कि प्लीज़ मुंहिंजे रिफंड कयो उहा मुंहिंजे तव्हां बैंक अकाउंट जेको मां तव्हां खे पंहिंजी एप्लीकेशन में बि ॾिनो आहे उन में तव्हां करे था सघो रिफंड या वरी मुंहिंजे वालेट में ही भले तव्हां रिफंड कयो त जीअं मां उन खे अॻियां यूज़ करे सघां महिरबानी करे इहो कमु जल्द कंदा